जीअं त इन्सानु जे पंहिंजे मनोरंजनु लाइ अलॻि अलॻि साधनि आहिनि दुनिया में जीअं ऐट प्रजेंट हीअंर हर को इन्सानु कोई इन्सानु मोबाईल में सर्फिंग करे यूट्यूब ॾिसी करे या मोबाईल ते गेम रांदि करे पंहिंजो टाइम पास करे थो हीअ पहिंरीं जे ज़माने में इन्सानु पंहिंजो टाइम पास ऐं पंहिंजे मनोरंजनु लाइ कोई शिकार करणु वेंदा त कोई जानवरनि खे पंहिंजो पाण सा विढ़ाइ करे पंहिंजो मनोरंजनु कंदा ऐक्चुअली इहा ॻाल्हि आहे त ख़राब छकाणि त पंहिंजे मनोरंजनु लाइ कहिं जानवरनि खें विढ़ाइ करे ऐं उन्हनि खें विड़ायनि कोई सही ॻाल्हि त न आहे पर मां ॿुधो आहे त अफ़गानिस्तान में कुकड़नि जी फाइट थींदी आहे कुकड़नि जी फाइट थींदी आहे हु कुक्कड़ फाइट में जेको कुकड़ हाराइंदो आहे हुन कुकड़ खे कटे करे हुनजो गोश रधियो वेंदो आहे ऐं हुनखे खाधो वेंदो आहे ऐक्चुअली इहा असांजे धर्म लाइ संस्कार लाइ ॻलति ॻल्हि आहे इहो थियणु न खपे